जय झूलेलाल योग इंसान खे ॾाढो ज़रूरी आहे योग सां माण्हू ॾाढो कुझु कंट्रोल करे सघंदो आहे मां शुरू शुरूअ में योग चालू कयो अनुलोम विलोम कंदो हुउमि पंज ॾह मिंट डेली कंदो आहियां हाणे बि कंदो आहियां ऐं योग सां इनजे अलावा कपाल भाती थी कपाल भाती मैडिटेशन ऐं मैडिटेशन घटि में घटि ॾह मिंट करण सां शरीर में क्रोध ते माण्हू काबू पाए सघे थो ऐं ॾाढी शांती मिलंदी आहे ऐं सुबुह सुबुह जो जेको माण्हू योग करे थो हुनजो जीवन में ॾाढो सुठो निकिरे थो ऐं योग सां ॾाढा फ़ाइदा आहिनि शरीर में रोग न थींदो आहे काई बीमारी न थिए ऐं जीवन में माण्हू सुठी तरह सां हली सघे थो योग करण सां मन बि शांति रहे थो दिमाग़ बि शांति रहे थो शरीर बि स्वस्थ रहे थो ॾाढा कुझु योग सां फ़ाइदा थींदा आहिनि ऐं योग हर इंसान खे ॾाढो ज़रूरी आहे ऐं योग सां ब्लड प्रैशर कैंसर जहिड़ी बीमारियुनि मां माण्हू निजात पाए वठंदा आहिनि ऐं योग हर इंसान खे करणु खपे ऐं योग ॾाढो ज़रूरी आ ऐं योग सां केतिरियूं केतिरियूं मतिलबु फ़ाइदो मिले थो जेतिरो थी सघे इंसान खे योग ॾाढो करणु खपे ऐं योग सां माण्हू मन खे ॾाढो शांति करे सघे थो कंट्रोल करे सघे थो ऐं पेट जी बिमारियुनि लाइ जेको पाण ब्लड प्रैशर जेको थिए थो सुठनि सुठनि माण्हुनि खे थी थो वञे उहो योग सां ई मिटिजी सघे थो ऐं जेतिरो थी सघे उहा योग करणु खपे ऐं योग वॾा वॾा ऋषि मुनि बि योग कंदा हुआ हुननि योग करे करे पंहिंजी जीवन खे मजबूत ठाहियो ऐं सुठी तरह सां हुननि जीवन गुज़ारियो हुओ जय झूलेलाल